माइलि सोमबाय माइलि सोमनानै हरनै बा हरथाम बोखांनानै थास' बिलाइजों खोबना दोनबाय थास' बिलाइजों खोबना फोहैबाय बेखिनि गोजौ जाबानो फुबाय गोदोना बेसिम गोजौ जाना फुयोमोन दाना इसिनि इसिनियावनो फुयो खोथियाखौ बेबायदि ब्रा गायनायावबो बारा मोजां जायाना खोथिया गोरलैद्राया बबावबा दै बुर्जाबा थैब्र'बबाय दै बुर्जाबा दैया खमबा मोजां जाखांबाय बेबायदि आरो बिराद खिन्थाजोबबायलै गथ' ए हालेवनाया बै रोङिफ्राथ' जायालै बिफाफोरा थांफानांगौ नायबाय थानांगोन गेदा गिदि गेदागिदिबा ह' ह' ह' ह' होननानै मोसौखौ मोजाङै सांग्रायना खानानै होदो बा हालेवदो ओमफ्राय नायबाय थाबाय बिफाफोरा बिफाफोरा हालेवनानै खिन्थाबाय ओमफ्राय फिसाया रोंबोबाय बे रोंनायानो रोंना रोंना रोंना रोंना हालेवबाय ना लेखा फरायनायाथ' बारा सोलाबाना जोंहाथ' फिसाज्ला उन्दैया बारा हालेवनो मोनाखैहाय दा मास्टार जानाया फार्स्ट माइ गायजेननाया थास' बिफां फांसे दिंखिया फांसे आलि खनायाव गय जरा फाथै जरा साथि लागायबाय आलारि बाथि लागायबाय खुलुमबाय बे खुलुमनायानो गायग्रोनांगौ बेनिफ्रायसो बे आइ आफाफोरा हाबसिगोन ज' हाबनानै होसिगोन गायनाया जाबाय माइ हानाया मोनहांबानो थांबाय मोन्दो ना मोनाखै माइया मोन्दों ना मोनाखै नाहैबाय माइ हाजेननायखौ आग्लायनांगौ आग्लायबो नांगोन खेरखायाव आरामसे गय जरा फाथै जरा आलारि बाथि होनानै खुलुमबाय ओमफ्राय बे हिनजाव मानसियानो नों आलारि बाथि सावनायानो गसाबासो हासिन हासिन हासिन हानानै खेरखायाव मुथा खानानै रुजुननानै लाबोदो आरो गोदोनिया दानि मानसिफोरासो बारा मिथियाहाय ओइ जोंहा दिनै आग्लायाखै जोंहा दिनै आलारि बाथि लागायाखै खिन्थाजोबो आं फिसाफोरखौ आरो दानि मानसिया मानो बाथौआव साथि सावा आलारि बाथि सावथारनांगौ अ बाख्रिखौबो लिरनांगोन बाख्रि लिरनानैनोथ' आलारि बाथि फोजोंबाय फोजोंनानै गालांबाय बेखौ खेरखा लानानै थांबाय लायनो